हैल्लो नमस्ते जी नमस्ते बस ठीक ऐ बस इयै कम्में काजें च होई जंदी ऐहें सत्संग ऐ कोह्दा घर अच्छा अड़ी निं पता निं में घर नेईं ही में अप्पू जागतें गी पुच्छङ भला आक्खे दा नेईं आक्खे दा ऐ असें हां हां केइयें गी केईं केह् करदे साढ़ी हट्टी गै आक्खी ओड़दे फ्ही अंदर जागतें गी सनाने दा कदे चेता रौह्ंदा कदें नेईं रौह्ंदा हां ते हां आक्खे दा होना इक द'ऊं घर थोह्ड़ी छोड़दे न पर पुच्छने पौना जागतें गी आक्खे दा कि निं आक्खे दा ऐ हां दिक्खी लैगे ऐहें दो बजे शुरू होंदा ऐ ते कोई त्रै बजे कन्नै चलो ठीक ऐ हां हां तुस होई जाओ त्यार ठीक ऐ ठीक ऐ